हलो टेलर दीदी जी मुझे है ना कुछ कपड़े सिलवाने थे मुझे है ना एक कुर्ता सिलवाना है पार्टी वियर टाइप का मुझे पार्टी में पहनने के लिए तो हो जाएगा क्या एक बढ़िया सुंदर सा मतलब मुझे कुर्ता सिलवाना है तो उसमें कोई ग़लती नहीं होनी चाहिए मतलब मुझे है ना कॉलर वाला चाहिए और उसमें ऐसा मतल और जैकेट भी चाहिए मुझे जैकेट वाला चाहिए कुर्ता उसके ऊपर से जैकेट और मतलब कॉलर होगा और उसकी जो स्लीव्ज़ होंगी वो वन फ़ोर्थ होंगी तो कितना समय लगेगा इसमें मुझे है ना ये मतलब अभी दिवाली पे पहनना है तो उसके पहले मतलब आप मझे दे दीजिएगा ठीक है तो इसमें कितने का पड़ेगा नहीं कपड़ा हम लाके देंगे आपको बस डिज़ाइन हम बता देंगे एक बार मैं आके अपना नाप वगैरह दे दूँगी तो फिर आप सिल दीजिएगा तो हो जाएगा ना ठीक है तो आप मुझे वहीं आके रेट बताएँगे जी ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है तो उसमें क्या बोलते हैं मैं डिज़ाइन वगैरह आपको कल आके बता दूँगी तो और बाकी चीज़ें अपन कल फिर मैं आके बात कर लूँगी आपसे ठीक है तो मुझे आप आपका जो ऐड्रेस है वो मैसेज कर दीजिएगा ठीक है ओके थैंक यू